جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ اسکول کی تعلیم کے بعد تمام طلبا اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت ہی مختصر ہے کچھ حضرات جو خاندانی کاروبار جاری رکھتے ہیں کیونکہ ان کے کاروبار بہت اچھا چل لہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اپنے علاقے میں نوکری کے لیے جاتے ہیں جو ہاتھ کے دستکار ہوتے ہیں یا ان کا گھریلو یا ان کے باپ دادا بھی ہاتھ کے دستکار ہوتے ہیں